جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ مجھے اس وقت کے بارے میں بتائیے جب آپ کوئی ایک اہم فیصلہ کرنا تھا جی ہاں مجھے اپنی زندگی میں ایک اہم فیصلہ کرنا تھا وہ تھا میرا پڑھائی کو لے کر جب میں نے انٹرمیڈیٹ پاس کی تو مجھے گریجویشن میں جانا تھا اور مجھے کورس میں ظاہر سی بات ہے جب کوئی انسان آگے بڑھتا ہے تو اس کو آگے کی نالج تو ہوتی نہیں ہے تو وہ اس نالج کو حاصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی کا مشورہ لیتا ہے تو میں نے اس کے لیے میں نے اپنے ساتھ کے دوستوں سے مشورہ مشورہ لیا اپنے سینئر سے مشورہ لیا ان لوگوں سے پوچھا کہ مجھے کس سبجیکٹ کو چوز کرنا چاہیے اور کیسے سبجیکٹ پڑھنے چاہیے کس طریقے کی اسٹڈی کرنی چاہیے تو میں نے اپنی زندگی کا جو اہم فیصلہ تھا وہ میں نے اپنی پڑھائی کے لیے لیا اور میں نے اپنی گریجویشن کے ٹائم یہ اہم فیصلہ اپنے دوستوں سے لیا تھا اور میں یہ اہم فیصلہ پڑھائی کے لیے لینا چاہتی تھی